ہم لوگ مسجد میں جاتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ مسجد وضو کر کے جاتے ہیں اس کے بعد اندر جانے کے بعد ہم لوگ تلاوت کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں کسی کسی نہ کسی کے لیے دعائیں کرتے ہیں ہم لوگ ہم لوگ ابھی فی الحال پانچ وقت کے نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ صبح سویرے اٹھنے اٹھنا چاہیے فجر کی نماز کے لیے یہ جتنے بھی نمازیں سب کو وہ ٹوٹل پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں ہم لوگ اور یہی مندر میں لوگ کرتن کرتے ہیں بھجن کرتے ہیں پوجا کرتے ہیں اور چرچ میں اتوار کو اتوار کو وہ لوگ دعائیں مانگتے ہیں اور گرودوار میں قوالیاں ہوتی ہیں یہ اوت ہوتے ہیں اور چدریں چڑھائے وڑھائے جاتے ہیں اس کے بعد اس کے بعد ہم لوگ جتنے مسجد جیسے مسجد میں ہم لوگ جاتے ہیں پانچ وقت کی نماز تو نماز تو ہم لوگ پڑھتے ہی ہیں اس کے بعد ہم لوگ وہاں پہ جانے کے بعد کسی لوگ کے لیے دعا مانگتے ہیں کوئی بیمار کوئی بیمار ہو گیا یا مطلب کوئی بہت پریشانی میں پھنسے رہتے ہیں اس کے لیے ہم لوگ دعا کرتے ہیں اس کا اس کے لیے ہم لوگ دعا کرنے کے بعد ہم لوگ وہ ہوتے ہیں اور مسجد میں مسجد زانے مسجد زانے کے بعد مسجد کی صفائی ہوتی مسجد میں مسجد میں ہم لوگ جاتے ہیں صفائی کرتے ہیں دھوتے ہیں ان کو صاف صفائی کا خیال رکھنا پڑتا ہے مسجد میں وہ اللہ کا گھر ہے اسی لیے ہم لوگ کوئی بھی وہاں پہ جانے کے بعد صفائی صفائی کرتا ہے یا ہمی جاتے ہیں لوگ وہ صفائی وہاں پہ صفائی ہوتا ہے اس کے بعد ہم لوگ جاتے ہیں تو وہاں پہ صبح میں صبح صبح صبح میں نماز ہوتی ہے اس کے بعد جہر میں دو بجے نماز ہونے کے بعد ہم لوگ پھر کھانا ونا کھا کے پھر وہیں وہاں جاتے ہیں تو پھر نماز وماز پڑھ کے وہیں پہ کچھ دیر سو جاتے ہیں آرام کرتے ہیں بہت آرام ملتی ہے اللہ کے گھر میں